ہیلو السّلام علیکم میم جی آپ پرنسپل میم بات کر رہی ہیں آ میم اسد کی ممی بول رہی ہوں مجھے اسد کے لیے چُھٹّی چاہیے تھی سیون کے لیے تو چُھٹّی مل سکتی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں نیکسٹ ویک پیلی بھیت ٹائگر رزرٹ دیکھنے جا رہی تھی بچے کے ساتھ تو اُسے بھی ساتھ لے جانا ہے تو اِس لیے چُھٹّی چاہیے تھی وہ ففتھ کلاس میں ہے سادیہ میم جی میم سے اُس نے بات کی تھی تو اُنہوں نے کہا کہ پرنسپل میم سے بات کیجیے جی جی جی بھی ضروری تھا مطلب کچھ ہو گیا ہے جانے کا پلان تو چُھٹّی دے دیجیے پھر آئندہ میں خیال رکھوں گی مطلب برابر اسکول بھیجوں گے بچے کو جی اوکے میم جی جی جی جی جی جی جی جی جی اوکے میم اوکے اوکے جی جی تھینک یو میم جزاک الله السّلام علیکم